भारतमे हमर पसन्दीदा राज्य उत्तर प्रदेश अछि आओर हम उत्तर प्रदेशके यात्रा करैके लेल चाहब जै मे उत्तर प्रदेश राज्यमे अनेको प्रकारके घुमै लायक जगह अछि जैमे किछु विशेष नाम यऽ जे हमरा याद यऽ वाराणसी बहुत बढ़िआँ जगह अछि घुमै लायक जगह अछि जे बनारस साइडमे पड़ैत अछि वाराणसीके वाराणसी बनारस साइडमे काशी विश्वनाथ मन्दिर काशी विश्वनाथ मन्दिरमे जाउ जायब पूजा पाठ करू काशी विश्वनाथ मन्दिर बहुत ही बहुत बढ़िआँ मन्दिर अछि ओतुका गंगा आरती बहुत विशेष रूपसँ फेमस यऽ आओर जाइ छी नीक लगै यऽ घुमैमे अगर हम जा रहल छी तऽ सबसँ पहिले हम निकलब अपन गाँमसँ गाँमसँ निकलब दरभङ्गा जायब दरभङ्गामे ट्रेनके लेल ट्रेन स्टेशनपर जायब ट्रेनके यात्रा करब आओर सबसँ पहिले जायब अहाँके बनारस बनारसमे काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथके पूजा पाठ दर्शन करब अइके बाद जे छै से घुमब फिरब खायब पियब जे जे ओतुका पसन्दीदा चीज छै पसन्दीदा जगह छै से सब देखब ईन्जॉय करब तैके बाद जे छै से ओतयसँ निकलि जायब हम ताजमहलके लेल जेकी उत्तर प्रदेशके आगरामे छै उत्तर प्रदेशके लेल निकलब हम काशी विश्वनाथसँ आगराके लेल तऽ आगरा पहुँचब तऽ सबसँ पहिले हम जे छै से ताजमहल जायब देखै लऽ ताजमहल बहुत बढ़िआँ जगह छै घुमै लायक जगह छै ताजमहल जे छै से शाहजहाँ बनबेने छलखिन मुमताजके यादमे मुमताज मुमताजके यादमे बनबेने छलखिन भारत शहरके आगरा यमुना नदीके दक्षिण साइडपर हाथी दाँत सफेद सफेद संगमरमरसँ बनल यऽ जैके मकबरा कहल जाइ छै मुस्लिम सबके भाषामे मकबरा कहल जाइत अछि हमरा सबके लेल घुमै लायक बहुत बढ़िआँ जगह छै जगह छै मुगल सम्राट शाहजहाँ जे छै से ओइपर शासन कयने छलखिन आओर अपन पसन्दीदा पत्नी जे छै हुनकर मुमताज हुनके जे छै से मकबरा कहल जाइ छै मकबराके लेल उ बनेने छलखिन अइके बाद जे छै से ताजमहल घुमलाके बाद हम चलि जायब सबसँ नीक जगह आइ काल्हि जे छै से जे चलै छै अयोध्या चलि जायब सबसँ नीक उत्तर प्रदेशमे सबसँ बढ़िआँ हमरासँ पुछु सबसँ नीक जगह हम्मर सबसँ पसन्दीदा चीज की यऽ तऽ हमरा श्री राम जीके मन्दिर यऽ अयोध्यामे जे अयोध्या जे छै से भारतके उत्तर प्रदेश राज्य राज्य छै उत्तर प्रदेश सरयू नदी के तटपर स्थित यऽ मतलब सरयू नदीके साइडमे यऽ आओर जे छै से अयोध्या जिला जे छै जे भारतके उत्तर प्रदेश अयोध्या मण्डलके प्रशाशनिक मुख्यालय सेहो यऽ हँ आओर जे छै से अयोध्यामे राम मन्दिर से यऽ विशेष रूपसँ बहुत भव्य मन्दिर बनेलखिन हँ हमर उत्तर प्रदेशके सी एम जी मुख्यमंन्त्री साहब जी जिनकर नाम छियै श्री आदित्य नाथ योगी जी जिनका सब बुलडोजर बाबाके नामसँ सेहो जनैत अछि आओर हमरा उत्तर प्रदेश राज्यके बहुत नीक जे छै से सी एम छथिन ई के बाद अयोध्या घुमब राम राम राममय कए देबै अयोध्याके बाद जे छै से हम चलि जायब प्रेम मन्दिर प्रेम मन्दिर प्रेम मन्दिर जे छै अहाँके कतऽ स्थित छै से हम बतबै छी प्रेम मन्दिर उत्तर प्रदेश राज्यके मथुरा जिलामे स्थित यऽ वृन्दावन जगहपर वृन्दावन वृन्दावन पर एकर निर्माण जय जग गुरु कृपाल महराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण आओर राधाके मन्दिर प्रेम कथाके रूपमे बनेने गेला बनेने छला जेकी बहुत ऐतहासिक जगह अछि प्रेम मन्दिर इतिहासके बारेमे हम की कहब प्रेम मन्दिके दिव्य प्रेम मन्दिर सेहो कहल जाइत अछि हँ हुनकर प्रेम मन्दिरके उद्घाटन जे छै से दू हजार बारहमे भेल डेट हमरा मालुम नहि यऽ आओर जग गुरु दीप कृपाल सिंहके द्वारा कयल गेल अछि प्रेम मन्दिरपर राधा कृष्णके प्रेमके कहानी व्यक्त कयल गेल अछि अहाँसब आउ नीक लागत अहुँसब घुमु हमर पसन्दीदा जगह उत्तर प्रदेशके इएह यऽ प्रेम मन्दिर आओर अयोध्या धाम